देखू अहाँ जे धर्म के चर्चा केलियै तऽ एहिमे जे छै जेना हमरा हिन्दूए धर्म छै एहिमे निश्चित रूपसँ जे छै से स्वास्थ्य अहाँके बढ़िआँ रहय एहिलेल अनेको तरहके उपाय जे छै से सुझायल गेलै हेँ जेना हाथ मुँह धोइ कए नाश्ता करू साँझ भेलै पाएर हाथ धोइ कऽ जे छै से अपन बिछावनपर जाउ तऽ एहि तरहेँ जे छै से हमरा धर्मो जे छै से अपन एक शिक्षा दैए स्वास्थ्य सुन्दर रहय एहिलेल